लोग शादी में दुल्हन को तरह तरह के तोहफे देते हैं कुछ कुछ दुल्हन को गहने देते हैं कुछ कपड़े देते हैं कपड़ों में वह साड़ी सूट और कपड़ों कपड़ा देते हैं और बर्तन भी दिए जाते हैं उसके घर का सारा समान दिये जाता है दहेज पहले की तरह इतना नहीं दिया जाता है मतलब थोड़ा बहुत दिया जाता है मतलब जैसे की पहले पहले भारी मांग हुआ करती थी दहेज की आजकल ऐसा नहीं है पहले की तरह दहेज नहीं दिया जाता है पहले से बहुत कम हो चुका है